گڈ مارننگ سر تو میں فرنیچر سے بول رہا ہوں میں آپ کی کیا سیوا کر سکتا ہوں سر

کس چیز کا کس چیز کا سامان لینا تھا سر آپ کو جی سر جی سر جی جی سر تو سر آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کتنے رینج تلک کا چاہیے تھا پرائز کیا ہونی چاہیے اس کی سر اچھا اچھا سر تو سر جو ہے آپ کو مل جائے گا قریب اگر اچھی لکڑی کا لیں گے جیسے ساگوان کی لکڑی کا لیں گے تو پھر آپ کو مل جائے گا جو ہے وہ پورا سیٹ اگر لکڑی کا لیں گے لڑکی کی شادی کے لیے تو آپ کو مل جائے گا قریب ڈیڑھ دو لاکھ تک کا مل جائے گا اور بھی قیمت کے ہیں اور لو پرائز پہ بھی مل جائے گا پرائز کی قیمت میں جو کمی رہے گی جی سر جی سر مل جائے گا آپ کو پچاس ہزار تک کا بھی مل جائے گا اوربھی سر کچھ لے سکتے ہیں جیسے بیڈ وغیرہ تو بھی مل جائے گا آپ کو جی سر جی سر سب سامان رہے گا آپ کو سر آپ کو چاہیے کیا جی سر جی سر اس میں کیا کیا چاہتے ہیں سر آپ سامان میں جی سر سر ہمارے پاس کرسی الماری سب ہمارے وہاں مل جائے گی جی سر اچھی کوالٹی کی کرسی بھی ہے اور الماری وغیرہ سب مل جائے گی جی سر جی سر آپ جس حساب سے آپ دینا چاہیں اسی حساب سے آپ کو پڑ جائے گا جتنا آپ قیمت بتا سکتے ہیں آپ دکان پر سر آ جائیں ایک مرتبہ دیکھ لیں دکان پر قیمت سر دکان پر آپ قیمت معلوم کر سکتے ہیں جی سر ٹھیک ہے سر کال کرنے کے لیے شکریہ سر جی شکریہ سر ایک بار خدمت کا موقع دیں